سندھائی ایک قوم ہے جس طرح جس طرح سے ہم مسلمان ہیں جمعے کے دن کو مانتے ہیں جمعے کے دن اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اچھی اچھی کھانا بناتے ہیں نماز پڑتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں بہت ہی زیادہ جمعے کے دن مزہ آتا ہے جمعے کے دن کو ہم لوگ جیسے ہی مانتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہندو لوگ بھی ہندو لوگ بھی پیر کے دن مانتے ہیں وہ سوموار کے دن مانتے ہیں وہ لوگ بھی اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اچھی اچھی کھانا بناتے ہیں پکوان بناتے ہیں مندر جاتے ہیں بہت ہی زیادہ پوجا کرتے ہیں اسی طریقے سے سندھائی سندھائی ایک قوم ہے قوم ہے وہ لوگ سنیچر کے دن کو مانتے ہیں وہ لوگ بہت ہی سنیچر کے دن کو اچھی دن مانتے ہیں وہ لوگ اچھے اچھے کھانا بناتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں اس دن بہت عبادت کرتے ہیں بہت ہی مانتے ہیں وہ لوگ بہت ہی مزہ کرتے ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ ہی مزہ آتا ساؤتھ انڈیا میں پائے جاتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ زیادہ ہی دیکھے جاتے ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس دن مست مزے کرتے ہیں اپنے اپنے گھر میں